उत्तर प्रदेश युवा जी शिक्षा लाइ सांस्कृतिक विकास में कला ऐं शिल्प जी भूमिका ॾाढी वॾी आहे इन में ॿार चङी तरह जी कलाउनि जी शिक्षा वठनि था पिया जंहिंजे लाइ बाबति त घणे ई कॉलेज खुलिया इंस्टिट्यूट खोलिया विया आहिनि जंहिंमें ॿार पंहिंजी कला खे अॻिते वधाए थो पियो जीअं आहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नैशनल लॉ इंस्टिट्यू यूनिवर्सिटी आहे गलगोटियास यूनिवर्सिटी आहे इंडियन इनी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बि इन में आहे जंहिंमें ॿार सिखी करे पाण खे अॻिते वधाइनि था और इन कला जो आनंद बि वठनि था ऐं पंहिंजे कल्चर खे बि अॻिते करनि था पिया